बिल्कुल मैंने एक बार भगवान का चित्र बनाया था महावीर स्वामी भगवान चित्र महावीर स्वामी भगवान का चित्र बहुत ही खास होता है और उनकी तो वैसे ही छवि बड़ी प्यारी होती है लेकिन जे नहीं पता था कि मैं इतने अच्छे से बना पाऊँगी पर जब मैंने बनाया बहुत सुंदर बना था और जब वह पूरा हुआ तो उस चित्र में ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ उभर रही थी उभर रही थी मतलब ऐसा लग रहा था यार इसपे अपर में से अभी बाहर आएंगी अब कैसे कहूँ बट बहुत ही अलग फ़ीलिंग वाली भय थी वो